असांणे असांजे भारत में ॾाढी सारियूं नयूं नयूं रेल्वे ट्रेन निकिती आहिनि और हीअ ॾाढनि प्रकारन जूं ट्रेनूं निकितियूं आहिनि जीअं वन्दे भारत राजधानी अगस्त क्रांति वैष्णो देवी हीराकुंज एक्सप्रैस

और हीअ ट्रेन एॾी बढ़िया ट्रेन आहे ॾाढी सफाई अथसि ॾाढी मस्तु नई नई ठही और हीअ न हीअं फिलिंग ईंदो आ जीअं असां फ्लाइट ते वेठा आहियूं हीअं लगंदो ई न आहे असां ट्रेन में वेठा आहियूं हिक ॾाढो मजो ईंदो आहे हुनमें ॾाढी बढ़िया बढ़िया सुविधाऊं मिलियल आहिनि असांखे हुन ट्रेन ॾाढी बढ़िया आहे और न जेकियूं जे वाड़ी बि सभु ट्रेनूं ॾाढियूं बढ़िया आहिनि राजधानी अगस्त क्रांति वैष्णो देवी हीराकुंज एक्सप्रैस हूअ बि सभु ॾाढी बढ़िया बढ़िया ट्रेनूं आहिनि त हिनमें असां न हिन ट्रेनूनि लाइ न चारि महीना पहिरियों ई रिजरवेशन कराए छॾींदा आहियूं ऐं हीअ ट्रेनूं ॾाढियूं वॾी वॾी हूंदी आहिनि पहिरीं पहिरीं त हिक हिनमें दॿो हुजनो आहे इन्जन जो जंहिंमें उहो ड्राइवर हलाईंदो आहे जेकी ट्रेन हलाईंदो आहे हुओ ड्राइवर हलाईंदो आहे ऐं ॿियो दॿो ईंदो आहे हिनमें एसीअ जो जंहिंमें फस्ट एसी हुजनी आहे जेका जेका ट्रेन यानि चारि महीना पहिरियों ई रिजरवेशन कराए रखंदा आहिनि एसीअ जी त उहो हुनमें वेहंदा आहिनि एसी जा चार्जिस थोरा ज्यादा हूंदा आहिनि छोकी हूअ एसीअ जी सुविधा हुजन वठंदा आहिनि हिन करे और हुन खां पोइ वरी सैकिंड एसी सैकिंड टायर सैकिंड टायर एसी थींदी आहे पोइ थड टायर एसी थींदी आहे हुअ बि ॾाढी बढ़िया बढ़िया हूंदी आहिनि सीटूं हुनजी बि थोरी पेसा हुनजा वधीक हूंदा आहिनि पोइ हुनखां पोइ पैंटी थींदो आहे जंहिंमें असांजो नास्तो वग़ैरह हुनमें सभु कुझु रखल हुजणो आहे नास्ते या सामान मंझदि रोटी मंझदि जी रोटी वग़ैरह कुझु बि जेके माण्हुनि खे खाइणो हुजे त हुओ सभु सामान हुते पिया हूंदा आहिनि ठीकु आहे ऐं हुनखां पोइ वरी रिज़रवेशन वारी सिटियूं ईंदियूं आहिनि हुनमें ॾाढा सारा दॿा हूंदा आहिनि रिजरवेशन जा जीअं त वन एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स हीअं ॾाढा सारा रिज़रवेशन जा दॿा हूंदा आहिनि हिक दॿे में हुनजे अंदरि अठ ऐं असी सीटूं हूंदी आहिनि असी सीटीयुनि में असी सीटूं हूंदी अहिनि हुनखां पोइ वरी असांजो जनरल दॿो ईंंदो आहे जनरल में टे चारि दॿा हूंदा आहिनि हुनमें ॾाढी ओअर जैकी भीड़ हूंदी आहे ॾाढी उअर भीड़ त हुओ मूंखे ॾाढी वणंदो ई न आहे हुनमें ओडीमहिल जी टिकेट वठी करे वेई रहिबो आहे और रिजरवेशन में जेके एस वन एस टू वारी दॿा आहिनि हुनमें न असांखे न चारि महीना पहिरियों ई टिकेट कराइणी हूंदी आहे त हुनमें थोरा वधीक पेसा लगंदा आहिनि एॾा बि न एसीअ खां घटि ई लगंदा आहिनि और जेका जनरल हूंदा हुनमें ॾाढा घटि लगंदा आहिनि त हुनमें कुते जहिड़ी भीड़ हूंदी आहे ॾाढी हद सां ज्यादा भीड़ हूंदी आहे ऐं ॾाढो शोर ईंदो आहे हंधि में और वरी छा आहे की न हुते न ॾाढा भरा वरा हूंदा आहिनि भरयल कॾहिं कॾहिं त असांखे सीट ई न मिलंदी आहे वेहन लाइ त सीट न हूंदी आहे बि बि करे वञिणो पवंदो आहे और हुते भयन मां धपूं ईंदी आहिनि हिन करे हूअ सीट वणंदी ई न आहे बिल्कुलु त असां त हाणे रिज़रवेशन ई कराईंदा रिजरवेशन खां पोइ हुन जनरल दॿे खां पोइ वरी हिक ईंदो आहे लेडीस दॿो लेडीस दॿे में यानि जेका न हली पाईंदा आहिनि माइयूं वगै़राह हुन लाइ लेडीस लाइ ईंदो आहे हुओ दॿो हुनखां पोइ वरी बसि एतिरी ट्रेन हूंदी आहे पर उहो ट्रेन जेकी हूंदी आहे ॾाढी बढ़िया ईंदी आ असां त जीअं असां बयास बि वेंदा आहियूं त असां पंहिंजी रिज़रवेशन कराए करे चारि महीना पहिरियों ई वेंदा आहे छोकी बयास जो सफ़र ई यानि चोवीह घंटनि जो आहे हिक ॾींहुं पूरो असांखे लगी वेंदो आहे असां पंहिंजी रोटी पाणी सभु खणी वेंदा आहियूं हितां रोटी पाणी सभु बैग में विझी करे वेंदा आहियूं ऐं पो वरी असां फैमिली पूरी वेंदा आहियूं त पिछली बार वयासीं असां फैमिली पूरी चारि माण्हू त ॾाढो मजो आयो हुयो हुते

बस वरी बस खां वठी करे बयास पोहचा आहियूं हुते बयास में असां ॾह पंद्रहं ॾींहं आराम सां रहियासि ॾ पंद्राहं ॾींहनि खां पोइ वरी असां अमृतसर वयासि अमृतसर मां घुमी करे अमृतसर बि बस वई बस मां वयसि त बस मां असां अम़ृतसर वञी करे हुते थोरी देरि इन्जॉय करे वरी आहे और हुतां राति जी ट्रेन पकिड़ी हीरा कुंज जी हीरा कुंज एक्सप्रैस त हुओ राति जो बारहे बजे वई बारहे बजे खां यानि हीरा कुंज एक्सप्रैस खे एडो कटनीअ में लाथंई अमृतसर खां वठी करे कटनीअ में सिधो लाथंई त हुनमें असां आयासि त ॾाढो मजो आयो हुतां असां रोटी वग़ैरह बि घुराईं घुराईसे अगरि ट्रेन में हुते छोकी पैंटी बि हूंदी आहे

ओर ॾाढी आवाज़ हुई हुते और भई थोरो ठीकु आहे हल ठीकु आहे निंड त अची वई पर जेका बुढा हूंदा आहिनि उहो खराटा बि पिया ॾेयनि ॾाढा त ठीकु आहे पर निंड अची वई ओर ॾाढो मज़ो आयो ट्रेनूं असांजे हिते ॾाढी निकितियूं आहिनि वन्दे भारत त हिन बार नई निकिती ॾाढी बढ़िया ट्रेन निकिती आहे राजधानी आहे हिक हिक अगस्त क्रांति आहे हिक वैष्णो देवी बयास लाइ हमेशह वैष्णो देवी वेंदी ऐं हीरा कुंज एक्सप्रैस लौटंदी आहे और असां ॾाढो परितां परितां जा टूर हुओ कंदा आहिनि जीअं ट्रेनूनि में सफ़र कई पियूं त ॾाढो मजो ईंदो आहे ठीकु आहे